हमसभ अपने गाँवके किछु लड़कासभ मिलके नया सालके दिन एक जनवरीकेँ क्रिकेट खेलैत छियै जाहिमे हिन्दू मुस्लिम दुनू अलग अलग टीम रहैत छै आ दुनू गोटए मिलिके समाजके लोगसभ मिलिके ई खेलकेँ नया साल दिन हमसभ हर साल खेलैत छी आ जाहिमे दुनू टीम एगो हिन्दुस्तानके टीम रहैत छै जाहिमे दूगो अलग अलग समुदायके लोक रहैत छै एगो मुस्लिम एगो हिन्दू आओर सभ समाजके लोक ओतय मैच देखय लेल अबैत छथि कोनो तरहके हमरासभके आपसी झगड़ा नहि होइए ओहिमे सभ समाजके लोक मिलिके ई मैचके लुत्फ उठबैत छथि आओर लगभग ई दस बीस सालसँ हमसभ खेलैत आबि रहल छी आओर आगेओ खेलब आ कोनो तरहके झगड़ा फसाद नहि होइए एहि खेलमे सभ भाइचारा मिलिके खेलैत छी हर साल